حضرت نظام الدین اولیاء مولانا محمد حسن دہلوی مرزا اسد اللہ خاں غالب فراق گورکھپوری مولانا اعجاز احمد اعظمی علامہ انور شاہ کشمیری علامہ انظر شاہ کشمیری عبد الخالق مدراسی مہاتما گاندھی جواہر لال نہرو بھگت سنگھ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیدکر